आं सासे जोबोर गिदिर लिरगिरि जानायनि मिजिं दं आङो सम सम जायखिजाया समावनो आंनि जिउजों सोमोन्दो गोनां माखासे गोथां सावगारिफोर बाबेनलांनाय माखासे बिसम्बिफोर बेफोरखौ लानानै आं सम सम खन्थाइ सुंद' सल' आरो इयुन जोलैखौ लानानै माब्लाबा माब्लाबा रायथाइफोरबो सुजुनाय जायो बेफोरनि गेजेरजों समाजनो आं माबा मोनसे बेसेन गोसा बोसोन होनो हागोन नामा एबा लाइमोनफोरखौ मोजां लामा फारसे लाबोनो हागोन नामा बे सानस्रिजों बे थांखिजों आङो लिरनाय जायो गुबुन गुबुन थुनलाइनि गुबुन गुबुन थुनलाइगिरिफोर बादि गेदेमा थुनलाइगिरिफोर बादि जानो आंहाबो मिजिं दं बेखायनो आं जायखिजाया समावनो आंनि जिउजों गोरोबनाय एबा गुबुननि माखासे जिउजों गोरोबनाय एबा समाजनि सावगारि थासारि बेफोरखौ लानानैनो आं खन्थाइ सुंद' सल' रायथाइ सुजुनाय जायो बेजों जेसेबां हायो एसेबां समाजखौ फोसाबनायनि आं मिजिंथियो लोगोसे जोंनि इयुन जोलैफोरखौ जोङो माखासे लिरनायनि गेजेरजोंनो मोजां लामा फारसे लाबोनो हागोन आथिखालाव जोंनि लाइमोनफोरा बांसिनै उन्दै उन्दै लाइमोनफोरा जोंनि माखासे समाज बेरेखा खामानियाव आखाय होगासिनो बेफोरखौ होबथानायनि राहायाबो जादों थुनलाइ थुनलाइनि बायदि आइदाफोरनि जेरै सुंद' सल' खन्थाइ सल'मा बायदि लिरनायनि गेजेरजोंबो समाजनि माखासे गाज्रि समाज बेरेखा हाबाफोरखौ फोजोबनो हायो लाइमोनफोरखौ मोजां लामा फारसे लाबोनो हायो बे थांखियैनो आंबो आंनि माखासे खन्थाइ एबा सुंद' सल'फोरखौ लिरनाय जायो